आं आंनि जिउ खांनायनि थाखाय आङो इयुनाव मोजां केरियार दागोन एबा मोजां सासे गाहाम फोरोंगिरि जागोन होननानै आं थांखि लादों दासिमाव आं आंनि जिउ खांनायनि राहा लामा हिसाबै मावथ'नाय जायाखै आं दा सासे फरायसा हिसाबै दंथ'यो आं बै केरियारनि थाखाय आं आंनि स्टादिखौ आंनि फरायनायफोरखौ मोजाङै फरायलांगोन क्लासाव होनाय नट्सजों लोगोसे आं आंनि गोदान गोदान इनभेटिभ इनभेसन आइदियाजों आं फरायनायजों लोगोसे गुबुन गुबुन बिजाबफोरबो फरायफायो जायफोरनि नाखि दानि प्रेजेन्स मुगायावहाय सोलिबाय थानाय समफोरजों खारफानो थाखाय आरो मेइनलि नलेस बांहोनो थाखाय जेनेरेल नलेस फरायबाय थायो आरो बेफोर फरायनायफोरा आंनि केरियारनि थाखाय मोजां जाहैगोन होननानै आं मिजिं खालामो आरो सानसे आंखौबो बिदिनो ओ मोजां फोरोंगिरि आरो समाजाव सासे मोजां केरियार गायदेन्स हिसाबै इन्सपाइरेसन जागोन होननानै आं मिजिं थियो